ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ دنیا دن بہ دن ترقی کے منزل طے کر رہی ہے اور جیسے جیسے وہ ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے وہ اپنی جو پرانی ایک طرح سے روایت تھی اس کو ترک کرتی جا رہی ہے آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں عام طور پر چھوٹے لوگ یعنی جو عمر میں چھوٹے ہوتے تھے وہ اپنے بڑے لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں تقریباً وہ ساری چیزیں مفقود ہو چکی ہیں ہمیں اب یہ چیزیں دیکھنے کو ہی نہیں ملتی ہمارے سامنے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اب ہم اس کی کوئی رعایت کرتے ہی نہیں ہر چھوٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے اور بالکل بڑے کی کوئی عزت نہیں رہ گئی ہے تو یہ چیز یہ تو ایک میں نے بہت مخصوص بات کہہ دی لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بدل گئی ہیں اور بدلتی جا رہی ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ کیا اب دیکھتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے جی تقریباً بہت حد تک دنیا بدل گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت پر یہ دنیا مزید بدلتی جائے گی اور بہت ساری چیزوں میں چینجنگ آئے گی یہ میرا اپنا خیال ہے